हँ हमरासभके इसकुलके टाइममे शनिवारके जे छै से हमरासभके इसकुलके टाइममे जब इसकुलमे हमसभ पढ़ैत रहियै तऽ शनिवारकेँ हमरासभके एक विशेष वार राखल जाइत रहै जाहि टाइममे हमरासभके वाद प्रतिवाद होइत रहै आओर सङ्गीत आओर अन्त्याक्षरी कार्यक्रम होइत रहै ओहि स्थितिमे जँ हम अगर सङ्गीत हमसभ सभ विद्यार्थीकेँ टीचर लोक उठबैत छथिन बेराबेरी एकाएकी कऽ उठाए कऽ हुनकर एकहक कऽ के जे छै बेँचपर ठाढ़ करा कऽ सङ्गीत गाबैत गबबैत रहथिन ओहि स्थितिमे हमरा ई कहलखिन मास्टर साहेब कहलखिन हमरा सङ्गीत नहि आबैत छल आ ओहिदिन हमरा बहुत प्रताड़ना केलखिन एहिसँ हम जे छै सङ्गीत तरफ मनमे निश्चय कए लेलियै कि किछु ने किछु सङ्गीतपर रुचि राखल जाय आ एहिसँ हम सङ्गीतके पर दिशा हमर सङ्गीत दिशा हमर झुकाव भेल आर ओहि समयमे अन्तराक्षरी कऽ प्रयोग सेहो चलैत छलै ओहिमे दू टा टीम बनाओल जाइत रहै आओर अन्तराक्षरी खेलल जाइत रहै ओहि अन्तराक्षरीके दरमियानमे जँ एक दोसरके प्रतिवाद होइत रहै तऽ ओहोमे सङ्गीतके उपयोग होइत रहै आ सङ्गीतके लफ्ज़मे कहल जाइत रहै ओहोमे हम पिछड़ि गेलहुँ पिछड़ि जाइत रहहुँ तऽ एहिसँ हमरा प्रेरणा भेटल जे नहि इहो चीज तरफ इहो सङ्गीतके तरफ झुकल जाय ओहि समयमे ओहि समयमे सङ्गीत जे छै एतेक आधुनिक नहि भेल छलै जतेक कि आधुनिक एखन भए गेलै पहिने जे सङ्गीत छल ओ देवता आधारित सङ्गीत छलै भक्ति आधारित सङ्गीत छलै आ उएह टा गाओल जाइत रहै फिल्म सङ्गीत या कोनो आर भाषामे मैथिली या मैथिलीके लोकगीतमे बनाके लोकगीतमे गाओल जाइत छलै आ देवता पितरकेँ बेसी प्रार्थनाके व्यवहार होइत छलै जाहिसँ सुनलासँ मनमे ई निश्चय कऽ लेलियै जे ई सङ्गीत गाओल जाय आओर एकर गावैके लेल प्रयास कयल जाय सिखयके लेल प्रयास कयल जाय आओर सिखयके लेल हम उत्कण्ठित भऽ गेलियै आ सिखयके लेल तैयार भऽ गेलियै कनिए देर किछु किछु सिखलियै लेकिन फेर आगू बढ़ि गेलियै एहि तरफ जे छै से नहि भेटलै कोऑपरेशन सहयोग नहि भेट सकलै नहि बढ़ि सकलियै सङ्गीतसँ फिर भी हम सङ्गीत कयलहुँ सङ्गीतमे हमरा नीक नम्बर अछि आ जहाँ तहाँ किछु सीख सकलहुँ